आमच्या गोंयांत मुख्य उत्पादन म्हळ्यार लोकांचे चडान चड काजू तशें लोक भातय बी रोयतात आनी पावसाच्या तेंपार डोंगराळ भागांनी मिरसांगांचे उत्पादन करतात थोडें लोक पयलीं पयलीं वरी रायस म्हणून करतालें वरी वरयाचे तांदूळ आनी हाका मागणी भरपूर तशेंच तें नाचणीं सुद्दां रोयतालें आनी आतां लोकांनी जळिमळीं भरपूर कलमाची काजू घालून भरपूर पीक काडिल्लें आसात आनी हें काजूच्यो बियो वेगळ्यां वेगळ्यां शॉपांनी व्हरून तें विकतात आनी तांचो तांकां फायदो जाता हांगा मदलें मनीस अशें मेळनात कोणी कोणा कडेन उलोवपाचे ना अशें अशें गांवांन अशें अशें म्हाका मेळपाक शकता काय किदें आनी तितल्याचेरच एकामेकांक विचारूनच हें उत्पादन हांगा विकलें वता काणकोणची फामाद मिरसांग खोलची मिरसांग म्हूण प्रसिद्ध आसा सामकी आनी ती ताजी रोट रेट तर ह्या वर्साक पंदराश्यांनी किलो एक किलाक पंदराशें रुपया अशी जाली कित्याक तर तें रोयतगीर ताका पावस सारको पडपाक जाय पावस पडलो म्हणून रोयलें मागीर तें मळें सुकून गेलें पावस पडलो ना जाल्यार मागीर तांचे उत्पादन देंवलें म्हणटगीर ताजी ती रेट आसा ती खूब वाडली आनी ह्यो मिरसांगो आसा त्यो चविक खूब बऱ्यो लागिल्ल्यान ताजे चिकनाक नुस्त्यांच्या हूमणांक किंवा मुद्दम कितलें पयस पयसुल्ल्यान सुध्दां येवन व्हरतात आनी ताजी टेस्टूच ताजी चवूच एक वेगळीशीं आसता अशीं हीं काणकोणची फामाद मिरसांग सगळ्यां गोंयभर प्रसिध्द आसा आनीक ताज्या बरोबर नाचणें गांवांत केल्ले नाचणें नाचण्याचें पीट पावसाच्या दिसांनी डोंगराळ भागांनीच घेता आनी हें विकपा खातीर म्हळ्यार लोक गावंठी गांवच्यो बायलो आसात त्यो बाजारांत न्ही एक एक किलाच्यो पोटल्यो बादूंन व्हरून विकतात हांकां आनी तें कोणाकय जाय जाल्यार तशें एकमेका कडेन विचारल्ले जाल्यार तशें लोकांक पावयतात घरां कडेन बी पावयतात आनीक हांगा काणकोणाक अश्यां तरेन लोकांनी किदें रोयलें ताचे ते उत्पादन विकपा कडेन शोशण म्हणटात तें अशें जायना लोक स्वताचो धंदो स्वताच करतात म्हणटगीर ह्या गांवगिऱ्या वाठाराक लोकांक तशें फसोवपी किंवा शोशण करपी तरी अजून काणकोणाक कोण ना आनी लोकांक आपल्यालो दर आसा तो वेवस्थीत मेळटा तेंगेल्या कामाच्या कश्टाचे पयशे तांकां वेवस्थीत मेळटात खूबश्यां कडेन आयकलां की रोय शेतकऱ्यांक हांगा कांयच फायदो जायना आनी ताका लागून तांकां आत्महत्या करची पडटा देवाच्या दयेन म्हाका सांगन दिसता की आमच्या काणकोणांत अश्या तरेन शोशण जाल्ले म्हाका तरी दिश्टी पडलें ना